जहाँ हम जोधपुर शहर में रहते हैं वहाँ पर उसके आसपास में पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र बहुत अच्छा है और कम लागत में है यानी कि पूरा शहर घूम सकता है जैसे कि हमारे यहाँ पर देखने के लिए जसवंत थाड़ा हैं मेहरानगढ़ किला है फोर्ट है जो कि वह बहुत ही जबरदस्त है उसके बाद आप सीधा आप जसवंत थाड़ा जा सकते हैं जसवंत थाड़ा से सीधा आप आगे जाते हैं मंडोर गार्डन जो कि यहाँ का बेहतरीन मंडोर गार्डन है कई तरह के आपने कई शहरों में जिस तरह के गार्डन देखे होंगे मगर यहाँ पर जो मूल सुविधाएँ है गार्डन की वो बेहतर है इसके अलावा एक यहाँ पर उम्मेद पैलेस जो की हेरिटेज़ है एक तरह का राजा महाराजाओं के जो भी शस्त्र वस्त्र वो सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं उसके अलावा हमारे पास घूमने की है जगह जैसे की गणेश मंदिर और गणेश मंदिर के अलावा हनुमान जी का पाल बालाजी मंदिर इसके अलावा हमारे पास चामुंडा माता का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है उसके बाद गणेश मंदिर पूरा जो रातानाडा के अंदर है वो भी घूमने लायक है पर्यटक यहाँ पे काफ़ी आते हैं लुत्फ़ उठाते हैं और काफी आकर्षण देखने की चीज़ें काफ़ी हैं यहाँ पे गार्डन के अलावा पु पुरानी वस्तुएँ उनके राजा महाराजाओं की उनके वस्त्र ये सारों के लिए एक संग्रहालय बना हुआ है और एक तरह का म्यूजियम भी है हमारे यहाँ पर बन रहा यहाँ पर है क्या नाम है अपने अपने पास एक उसके अलावा आप चले जाएँ आगे तो मंडोर गार्डन के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं और और पर्यटकों को देखने और जगह जाएँ तो सूरसागर के क्षेत्र में है उसके अलावा पाल रोड बहुत अच्छा है और अगर शहर पुराने शहर की तरफ जाएँ तो घंटा घर हमारे पास बेहतरीन जगह है उसके अलावा आप और शहर के अंदर जाएँ पुराना शहर देखने का अगर लुत्फ़ उठाना चाहें तो भी है